अंजी ओह् ठीक ऐ म्हाराज तुस सनाओ अंजी बोल्लो दस्सो थुआढ़ा दफ्तर ऐ अच्छा अच्छा ऐतवार जेह्ड़ा परसो हा बस्सा दा अरेंजमेंट करने आं पूरे म्हल्लै आह्लें गी आक्खना ते खाना पीना तुंदा जां अपना किराया बस्सा दी किन्ना जां तुसें देने तुसें देने ते बस्सें आह्ले ज्हार दौ ज्हार रपेआ लेई लैना बस्सें आह्लें आं ते उत्थें खलाना पिलाना केह् ऐ खलाना पिलाना केह् ऐ उत्थें पिकनिक होई घुम्मी फिरी लैगे अस बी बावा सिद्ध गोरिये कन्नै आं ते मतलब बस्से दा अरेंज़मेंट करी लैगे अस आं उनें गै करना त्यार ओह् कुदै होर जाने गी आक्खा दी ही आं बस्स च किन्ने कोई चाली पंजाह् बंदे थुआढ़े पंजाह् बंदे बड़े न आं आं ठीक ऐ तां ठीक आं चलो ठीक ऐ करने आं चलो ठीक करना में आं जी आं चलो ठीक में करना फोन तुसेंगी ठीक ऐ कोई